साढ़े स्कूल बड़ियां जादा एक्टीविटियां होंदियां कोकरिकुलर एक्टीविटियां होंदियां रौहंदियां साढ़े स्कूल मैडम बी एक्टीविटी कराने आह्ली होर बी बड़ियां गेमां होंदियां साढ़े स्कूल गेमां खेलदे होर कल्चर बी होंदा साढ़े स्कूल कंपीटीशन बी होंदे प्राईज़ बी थ्होंदे बच्चें ई बच्चें गी प्राईज़ बी थ्होंदे ते बड़े कंपीटीशन होंदे साढ़े स्कूल गेमां खलांदे असें गी पूरियां जेह्की साढ़ी मैड़म ऐ गेमें आह्ली मैड़म ऐ ओह् असेंगी गेमां खलांदी साढ़े कंपीटिशन होंदे डि्स्ट्रिक्ट लेवल पर होंदे स्टेट लेवल पर होंदे कंपीटिशन ते अस ते अस उ'नें कंपीटिशन बिच रौह्ने बी होन्ने आं ते प्राईज़ बी थ्होंदा ते हून साढ़े स्कूला बच्चे डोडा गेदे हे कंपीटिशन उत्थै कंपीटिशन कबड्डी खेलने गी गेदे ते प्राईज़ जित्ती आए पैह्ला प्राईज़ थ्होआ उ'नेंगी कबड्डी खेल्लदे ते उत्थै उ'नें कबड्डी खेल्ली ते उ'नेंगी पैह्ला प्राईज़ थ्होआ होर बी साढ़े स्कूल खो खो कबड्डी बड़ियां गेमां खलांदे साढ़े स्कूल जेह्की मैड़म ऐ अस होर स्कूलें बी जन्ने आं खेल्लने गी होर स्कूल आह्ले बी औंदे साढ़े स्कूल खेल्लने ई अस बी रौह्ने आं होर रस्सी कुद्दनै आह्ली गेम बी ऐ होर बी बड़े नुहाड़े बिच गेमें ई बड़ियां गेमां खलांदे साढ़े स्कूल होर कोई फंक्शन होऐ जां किश होऐ सारा किश करदे हून जि'यां गांधी जंयती ऐ नुहाड़े उप्पर बी मेरी माटी मेरा देश उप्पर बी साढ़े स्कूला कुड़ियां खो खो खेल्लने गी कठुआ जा दियां अंऊ बी नुहाड़े बिच ऐं में बी नुहाड़े बिच हिस्सा लैते दा असें हून कठुआ खेल्लने गी जाना नुहाड़े बिच खो खो खेल्लने गी जाना साढ़ी मैडम बी जानी जेह्की साढ़े कन्नै खेल्लदी साढ़े स्कूल कंपीटिशन बी होंदे असेंगी प्राईज़ बी थ्होंदे मिगी बी थ्होए दा प्राईज़ होर बी बड़े बच्चें गी थ्होंदे खो खो खेल्लने आह्लें गी थ्होंदे खो खो खेल्लने आं कबड्डी खेल्लने आं बैडमिंटन चिड़ी छिक्का वॉलीबॉल सारियां गेमां हैन साढ़े स्कूल साढ़े स्कूल सारियां गेमां हैन होर प्राईज़ प्राईज़ बिच मैडल असें ई मैडल दिंदे होर ट्रॉफियां दिंदे रिफ्रैशमैंट बी दिंदे गेम खेल्लने आं जेल्लै होर स्पोर्टस आह्ले बच्चे स्कूल सारे कोकरिकूलर एक्टीविटियां बड़ियां होंदियां कंपीटिशन जि'यां कंपीटिशन होंदे जि'यां कोई डिबेट बोलनी कुसै जां किश बोलना नुहाड़ा कंपीटिशन क्विज कंपीटिशन होइया जि'यां क्वेशन पुच्छने जि'यां साढ़े स्कूल जि'यां पैह्लें क्विज कंपीटिशन होआ न्हाड़े बिच सारें बच्चें गी क्वशन पुच्छे तेरां गै होंदे क्वशन पुच्छदे नुहाड़े च सारे टीचर इत्थै बी होंदे पूरा करदे न अस बी नुहाड़े च कीता पार्टिस्पेट में बी कीता नुहाड़ै बिच होर बी बड़ियां पैह्लें साढ़े स्कूला बड़ियां रैलियां कड्ढदे जि'यां नशा मुक्त पर होई रैली प्ही नुहाड़े बाद होर बी प्लास्टिक की प्लास्टिक नेईं फैलाना चाहिदा नुहाड़ै पर होई रैली ते प्लास्टिक पर होई रैली गांधी जंयती पर हून कीता असें स्कूल फंक्शन होर गेमां बी खढ़ांदे एह्दा इं'या चल बाहर मैदान च खेल्ले आह्ली गेमां इंटया कबड्डी खो खो वॉलीबॉल बैडमिंटन

अंदर बी खेल्लदे इं'या लूडो कैरमबोर्ड कैरमबोर्ड लूडो बड़ियां गेमां खलांदे रोज़ साढ़े स्कूल साढ़े पीरियड लगदे साढ़ा गेम दा पीरियड होंदा अस नुहाड़े बिच गेमां खेल्लने आं मैडम उसी गेमां खेल्लना सखांदी कि'यां खेल्लनी कि'यां नेईं रूल सारे सनांदे कि'यां खेल्लना पूरी उं'आ अस खेल्लने होन्ने आं होर जैसे कैरमबोर्ड ऐ लूडो ऐ बड़ियां गेमां न साढ़े स्कूल उत्थें खेल्लने होन्ने आं होर जिटयां असें पैह्लें रैली कड्ढी मेरी माटी मेरा देश उप्पर मित्ती लेइयै घड़े घड़ें ई भरी असें होर बी रैलियां कड्ढने होन्ने आं जि'यां टीचर डे उप्पर असें बड़ियां गेमां खलाइयां टीचर्स गी असें टीचर्स गी बी खलाइयां गेमां ते असें बी ते नुहाड़े बिच बी असें पार्टिस्पेट कीते दा नुहाड़े बिच बी उत्थें बी असें ओह् कीते दा होर बी बड़ियां जादै गेमां खलांदे न स्कूल रोज़ साढ़े कंपीटिशन होंदे हफ्ते हफ्ते स्कूल होंदे भी इन्ने स्कूल होंदे स्टेट लेवल पर होंदे जोन लेवल पर होंदे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंदे बड़े लेवल पर होंदे नुहाड़े बिच प्राईज़ बी थ्होंदे असेंगी प्राईज़ थ्होंदे मेडल थ्होंदे ट्रॉफी थ्होंदियां साढ़ा पैह्लें बैडनिंटन दा मैच होया अस गेदे हे जोन लेवल पर उत्थै बी अस गेदे उत्थें बी असें ईै प्राईज़ थ्होए साढ़ी मैडम बी गेदी ही स्पोर्टस टीचर ही जेह्ड़ी ओह्बी साढ़े कन्नै गेदी ही होर प्रिंसीपल मैम बी खेल्लदी बड़े खेल्लदे न गेमां बड़ियां गेमां हैन साढ़े स्कूल